ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर जीवन अभी तो संभव इसलिए नहीं मंगल पर कल कल्पना की जा रही है कि मंगल गृह पर जो है इंसान जो है वहाँ पे रह सकता है अभी उसकी खोज चल रही है और बाकि जो है वो शोध कार्य वैज्ञानिक हमारे जो हैं कर रहे हैं लगे हुए हैं बाकि तो मंगलयान गया है अभी भारत ने छोड़ा है मंगलयान गया जो है और पृथ्वी वाली मूलभुत जो है कि है जो सांस लेने के लिए जो एक मनुष्य को जो भी आवश्यक चीज़ों का जो विकास जल वगैरह का भी वहाँ अभाव है ऑक्सीजन है अभी नहीं है वहाँ पे तो ये सब कुल मिला करके जो मूलभूत दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं जब तक वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं रहेंगी तब तक वहाँ पे ब्रह्मांड में और उसके अलावा अन्य भी गृह जो जितने हैं वहाँ संभव जि नहीं है वहाँ पे इस प्रकार से